ओना ओना तऽ मैथिली भाषाके बद बड्ड विशेषता छै आओर आब बुझियौ नऽ कि सबसँ पहिले तऽ दू हजार तीनमे मैथिली अष्टम सूचीमे सेहो जुड़ि गेल अछि तऽ ई एगो सबसँ पैघ विशेषता हम एकरा बुझै छियै किएक कि पहिले जब कोनो राज्यके गठन हय छलै तऽ ओतुका भाषाके आधारपर कयल जाइ छलै आओर बिहारमे तेरह करोड़ पोपुलेशनमे तेरह करोड़क आबादीमे आठ करोड़ मैथिल आओर विशेषता नहि होइ एना भऽ सकैय की लेकिन ओइ विशेषताके ने दबाइ देल गेल छै ओइ विशेषताके लोग नजरअन्दाज कऽ रहल छै बुझियौ ने केना विशेषता नहि छै आब मैथिली जखन बाजै छियै अपना सब तऽ लागै छै कि ओ मतलब कि मधुर वाणी निकलि रहल छै अरे जतऽ प्रभु रामके ससुरारि हुए आओर मिथिलामे जब ओकरा गाड़ि पढ़ल जाइ छै तऽ बुझियौ कि कते उ उ उ गाइरो कते विशेषमे भऽ सकैय कते विशेष भऽ सकैय ओ गाड़ि जखन अपना बिहारसँ निकलि कऽ दोसर राज्य जाइ छियै तऽ पता चलै छै अगर कोनो आदमीके आगा मैथिली बाजलियै आओर कोइ बुझि गेलै ओतऽ तऽ बुझाइ छै कि ओह ई तऽ अपने अइठमका लोग छियै कना विशेष नहि छै सोचिकऽ देखियौ ने कि कहियो अहाँ विदेश गेलियै घुमै लेल आओर ओतऽ अहाँके अपन एगो आदमी भेट गेल किया भेट गेलै कि अहाँ मैथिलीमे बाजलियै गलतीसँ अहाँ दू आदमी छलियै आओर बात करै छलियै अपनेमे मैथिलीमे तेसर आदमी कहलथि यौ अहाँ मिथिलासँ छियै तऽ अहूँ कहै छियै ओहो हो हो अहूँ तऽ मिथिलासँ मिथिलाञ्चले लागै मिथिलाञ्चलक लागै छियै देखियौ कते नीक मतलब सबसँ पहिले ई एगो शब्दे छियै ने मैथिली ई बहुत जबरदस्त छै एते मिठास छै मैथिली भाषामे सोचिकऽ देखियौ ने कि ई उ भाषा छियै जे हमरा कहियो सीखऽ नहि पड़लैहन ई एगो एहन भाषा छै जे कहियो हम कोशिश नहि कयलियै कहियो कोचिंग नहि कयलियै कहियो इसकुल नहि गेलियै भाषा सीखबाक लेल कहियो किताब नहि पढ़लियै भाषाके सीखबाक लेल तऽ किया तऽ हमर मातृभाषा छियै तऽ विशेष तऽ हेबे करतै ने अरे हमर माय हमर अपन लोकनिक माय जँ आओर किछु भाषा जानी नहि जानी लेकिन मैथिली बड्ड नीक बाजि लै छै तऽ अइ सँ विशेष की भऽ सकैय तऽ कहीं ने कहीं काफी बहुत जादे विशेषता छै विशिष्ट छै आओर नीक छै भाषामे प्यार छै तै दुआरे मैथिली मैथिली छियै तै दुआरे मिथिला मिथिला छियै आओर मिथिलामे सिर्फ भाषे नहि हम कहै छियै मिथिलाके हरेक चीजमे विशिष्ट विशेषता छै हरेक चीजमे सोचियौ ने तीनू लोकक विधाता कहि सकै छियै प्रभु श्रीराम जिनकर ससुरारि हुए एतऽ आ हुनको ई ई वाकिया हमरा बड़ा नीक लागैत अइछ तै दुआरे हम चर्चा केलौं कि हुनको अगर मिथिला मऽ गाइर सुनै कऽ मौका भेटल हन एखन बाइस जनवरी कऽ प्रभु श्रीरामके प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हेतै प्राण प्रतिष्ठा कयल जेतै तऽ सोचिकऽ देखियौ ओहुमे मैथिलानी पहुँचलथि हन आओर ओ मैथिलानी ओतौ मैथिलीमे गाड़ि पढ़ि रहल छथि आओर हुनका सुनऽ पड़तनि तऽ बुझियौ कि इहोसँ बेसी किछु विशेष भऽ सकै हय तै दुआरे हमरा प्रेम अछि मिथिलासँ आओर मिथिलासँ मिथिला भाषासँ अरे जे भाषाके स्वयं देवी देवता बाजै छथि जे भाषाके स्वयं हमरमाय बाप बाजै छथि तऽ कहीं ने कहीं भाषा जरुर विशिष्ट छै काफी विशेषता छै आओर हमरा प्रेम अछि अइ भाषासँ